भारत में सुबह के समय ज्यादातर रोटी सब्जी का रिवाज है जिसमें आटे का उपयोग होता है रोटी बनाने के लिए और नमक का उसके बाद सब्जी में कई प्रकार के मसाले का अ उपयोग होता है जैसे कि धनिया मिर्च हल्दी नमक और तड़के के लिए प्याज लहसुन राई जीरा कढ़ी पत्ता या ये वस्तुओं का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है खाना बनाने में शाम के समय दाल चावल बनाए जाते हैं जो कि बहोत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और रोजाना रोजाना तौर पर बनते हैं घरों में जिसमें दाल को पकाया जाता है पहले उसके बाद उसमें कई प्रकार के धनिया मिर्च हल्दी नमक मसाले मिलाए जाते हैं उसके बाद ए एक पतीले में तड़का लगाया जाता है जिसमें तेल राई जीरे कढ़ी पत्ते प्याज हरी मिर्च टमाटर और दाल रहती है ज़्यादातर रोटी सब्जी और दाल चावल रोज़ाना बनते हैं और कई बार पूड़ी पुलाव चिकन वगैरह बनाया जाता है ज़्यादातर मसालों का उपयोग भारत में होता है अन्य देशों

अन्य देशों के मुताबिक औल ज़्यादातर स्पीस स्पाईसेज हमें केरल केरल से मिलते हैं